आबादारिफोराथ' गोबोरखिखौ हाखर जावनानै जमा दोन्थ'यो बेखौ ओरैनो बेखाराव गारा ओमफ्राय बेखौ मानि थाखाय दोनो होनबा जों हासार बाहायनो थाखाय दोनो जमा हाखर जावनानै जावथुमनानै दोन्नाय जायो आबादारिफोरा मोसौ खिखौ बिनि थाखायनो जों बेखौ माहाय बाहायनाय जायो होनबा जों हासाराव बाहायनाय जायो मा मा हासार जेरखम आलु गायनाय बानलु गायनाय ओमफ्राय लाव खुम्ब्रा बिदिनो मुला थुला बेफोरबायदियाव जमा खालामनानै दोननानै बेफोरखौ बाहायनाय जायो आरोखि जों आबादारिफोरा बेनि थाखायनो जों बेखौ गारनाय जाया ओमफ्राय बेखौ जोङो बाहायो मैगं थाइगं गायनायफ्राव बेनिखायनो जों बेखौ नांगौ बायध' जानानै बेफोरखौ जमा खालामनानै दोननाय जायो आरोखि आबादारिफोरा बेनि थाखायनो बेखौ जों आदद खालामनानै जमा थि दोननाय जायो मैगंआव होनो थाखाय आरो बायदि बायदि बिदिनो मैगंफोराव होनो थाखाय